بہار میں کاروباری ماحول کو بہتر بنانے اور انٹرپرینورشپ و اختراع کو فروغ دینے کے لیے کئی سرکاری اسکیمیں چلائی جا رہی ہیں پردھان منتری مدرا یوجنا کے تحت نوجوانوں اور چھوٹے کاروباروں کو بغیر ضمانت کے قرض دیا جاتا ہے اسٹینڈ اسٹینڈ اپ انڈیا اسکیم خاص طور پر خواتین ایس سی اور ایس ٹی طبقات کو کاروبار شروع کرنے میں مالی مدد فراہم کرتی ہے اسٹارٹ اپ انڈیا اور میک ان انڈیا جیسی اسکیموں سے بہار کے نوجوانوں کو نئی ٹیکنالوجی اور اختراع کے میدان میں سہولت مل رہی ہے ریاستی حکومت نے صنعتی پالیسی اور بزنس انکوبیشن سینٹرز کے ذریعے مقامی کاروبار افراد کی رہنمائی اور مدد کا بندوبست کیا ہے آن لائن کاروباری رجسٹریشن آسان لائسنسنگ اور تربیتی پروگراموں نے کاروبار کا آغاز آسان بنا دیا ہے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو ہنر مندی اور مالی مدد فراہم کر کے ان کی کاروباری سوچ کو تقویت دی جا دی جا رہی ہے بہار میں نئی کاروباری اسکیموں اور صنعتی زونز کی ترقی سے روزگار کے مواقع بھی بڑھ رہے ہیں